हेल' औ आं ओरैनो दं नै आं बाजार खालामहैनो नागिरदों बिजिनिआव मा मा मैगं मोनगोन लोगो मा मा मैगं फानो नोङो मैगं गोथांफोर फानो ना नोङो बिसि बिसि दामाव फानो नों आलुफोरखौ आरो भेजिटेबोल मैगं गोथांफोरखौ ए आङो बिजिनि बाजारावहाय बिदिनो मैगंखौ लायनो नागिरदोंमोन आरो ना आमफ्राय नोङो बबे साइडजों फानो बेखौ आंनो हरब्लानो जाबाय आं थांगासिनो ए बुरजायै फानो ना बयबो बयबो फानलाययो ना दा मा मा मैगं लाबोदों नों औ मोननो हाजोबगोनना गासिनिफ्रायबो भेजिटेबोल मैगं गोथांखौ मोननो हागोन ना दे होमब्ला आं दा लायनाय जाब्ला थांगोन आं आं दा बिजिनिआव थांब्ला लायनाय जागोन